سیاسی نقط نظر سے اتر پردیش کی حکومت کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ کچھ جگاہوں پر سڑکوں کی کافی کمی ہے اور وہاں پر تعلیمی اداروں کی کمی ہے کالجز یونیورسٹی کی کمی ہے اسکولس وغیرہ کی کمی ہے بچوں کی تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے اور کچھ جگاہیں تو ایسی ہیں جہاں پر لوگوں کے اچھے سے کیئر نہیں ہو پا رہی وہاں پر ہاسپٹلس نہیں بنے ہوئے میڈکل اسٹورس نہیں بنے ہوئے ڈاکٹرس نہیں ہیں وہاں پر وہاں پر لوگوں کو کافی زیادہ دقتیں ہوتی ہیں جہاں ہاسپٹلس نہیں ہوتے ڈاکٹرس کی دوکان نہیں ہوتی اور میڈیکل وغیرہ نہیں کھلے ہوئے ہوتے اور کچھ کچھ کمی تو ہر اور اتر پردیش میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز پر بہت زیادہ ٹیکس لگنے لگا ہے لوگوں کو ٹیکس دینے میں کافی زیادہ دقتیں آتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو پاتا ہے اور ٹیکس بڑھتا ہی رہتا ہے بڑھتا ہی رہتا ہے اور ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی ہونے لگی ہے کہ لوگوں کو دو وقت کی روٹی کے لیے بھی کافی زیادہ سوچنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے